میں علی گرھ ضلعے سے وابستہ ہوں اور یہاں پہ بہت سارے سیاح آتے ہیں اور جو یہاں کے تاہ طالب طالبہ ہیں وہ بھی یہاں کے ٹرانسپورٹ کو استعمال کرتے ہیں اور یہاں کے سے فائدہ اٹھاتے ہیں یہ بہت یہ بہت اہم سہولیات ہیں جو ہر ایک انسان کے لیے اہم ہیں جیسے کہ جو سیاح آتے ہیں یہاں پہ گھومنے کے لیے یہاں کی چیزوں کو دیکھنے کے لیے یہاں کے یونیورسٹی کو دیکھنے کے لیے تو یہ یہ اگر ٹرانسپورٹ ہی ہوں گے یہ جو سہولیات ہوں گے تبھی تو وہ گھوم پائیں گے تو ان کے لیے بھی بہت ضروری ہے اور جیسے کہ ہم ہیں طالبہ یہاں کے تو ہمارے لیے تو بہت ہی اہم ہے کہ ہمارا تو روز کا آنا جانا ہوتا ہے ضروری نہیں کہ روز کا آنا جانا ہوتا ہے کوئی رکشے سے آتا ہے تو کوئی اسکوٹی سے آتا ہے تو کوئی اپنے گاڑی سے آتا ہے ہر ایک طرح کے یہاں پہ ٹرانسپورٹ ہیں اور یہ بہت اہم ہیں بہت ضروری ہے اور ہر ایک انسان کے لیے اہم ہے تو ہر ایک انسان یہاں سیاح ہو جو بھی ہو یہاں کا تو ان کے لیے بہت اہم رکھتا ہے یہ